हाँ बुक लीजिएगा आइए न सब किलास का है एक से लेकर बारहवीं तक का बुक हाँ छः वाला बुक है जो लीजिए दो हजार चौबीस सौ पन्द्रह सौ सोलह सौ जैसन लीजिएगा वैसन दाम लगेगा कॉपी सभी रखते हैं दस रुपिया बीस रुपिया तीस रुपिया पेन भी रखते हैं जो बच्चा सबके लिए लीजिएगा ले सकते हैं आइए ले जाइएगा सब हाँ रैत भी रखते हैं सब कुछ रखते हैं चालीस रुपया पड़ेगा कांपी भी सब क्वेलटी का रखते हैं जो लीजिएगा लीजिए हाँ हाँ सब क्वेलटी का रख जो बच्चा सबको पसंद होता है जो क्वेलटी का लीजिएगा ले लीजिए सब मिलकर रखते हैं कांपी भी रखते हैं रेट भी रखते हैं हम क्या बच्चा से के लिए किताब भी रखते हैं हाँ हाँ सब बुक है दो हजार पच्चीस सौ परे ओलवेन्थ वाला भी बुक रखते हैं ओलवेन्ट वाला बुक भी रखते हैं तीन किलास का सोलह सौ में देते हैं जो पसंद हो क्या हाँ सब कुछ सब रखते हैं सब किलास जो लीजिएगा आइए ले लीजिएगा बच्चा के लिए भी रखते हाँ सब ऊ भी रखते हैं बीस रुपिया देते हैं तीस रुपिया देते हैं चालीस रुपिया में जो जिसको जो पसंद होता है सब क्वेलटी का रखते हैं जिसको जो पसंद होता है उसको लेते हैं छोटा बच्चा के लिए बड़ा बच्चा के लिए जो लीजिए ले लीजिए कब आइएगा आइए न अच्छे अच्छे सामान रखते हैं आइए जो लीजिएगा ले लीजिए हाँ सबका मिलेगा बड़ा छोटा सबका बड़ा का लीजिए छोटा का लीजिए हाँ इंग्लिस कापी लीजिए सादा लीजिए डेरी लीजिए पेन लीजिए कलम लीजिए रेट लीजिए मिटर कटर सब मिलता है ठीक है ले लीजिएगा वहाँ जाइएगा चार बजे आ जाइएगा तो ले जाइए न ले जाइएगा सब कुछ रखते हैं कटर मिटर सब रखते हैं बच्चा के लिए जितना होता है पढ़ाई लिखाई के बारे में सब कुछ